हा हलो केरु था ॻाल्हायो हा मां हेमा थी ॻाल्हायां हा हा हा हा ॿुधायो हा ॾेढु लखु अथव हा हा पंदरहं हज़ार भाड़ो पर मां महिने ॿिन लाइ न ॾींदसि मां यारहें महिननि जी एग्रीमेंट करे करे ई फ्लैट ॾींदसि

न न उहो सभु तव्हांखे ई करणी आहे

हा सभु तव्हां भरींदा न ॿिया बि मुंहिंजा फ्लैट चढ़ियलु आहिनि एतिरो ई भाड़ो अथव इहो भाड़ो घटि न थींदव एतिरो ई न घटि न थींदो न न न घटि थींदव इहो एतिरो वठंदीसांव भाड़ो बि एतिरो डिपॉज़िट बि एतिरी ई हा हा हा सतें ते सतें ते हा हा हा लिफ्ट बि आहे ॿ लिफ्ट में अथनि हां न न न हा मां हाणे ई कमु करायो आहे तव्हां अची करे भली ॾिसी वञों तव्हांखे जीअं सम्झि में अचे हा हा न न न न न न कुझु बि प्रॉब्लम काने तव्हां अची करे हा तव्हां अची करे ॾिसी वञो त ख़बर पवंदव न सभु सभु लॻियल आहे टांकियूं वग़ैरह सभु लगियलु अथव हां कॾहिं लाइ लाइट लाइट जो हिन जो प्रॉब्लम पाणीअ जो कुझु बि काने तव्हां अची करे ॾिसी वञो हा हा ओके